देरसिनथारा बिराज होनो बिराज बसुमथारी आरो दुइ नाम्बारा बे देरसिना एक नाम्बार जाहैबाय बेराजा आरो दुइ नाम्बारा धुनुराज होनो आरो थिन नाम्बारा भिमराज आरो सान सारि नाम्बारा सेमल आरो फास नाम्बारा मनिक ब्रह्म मनिक मन्थुराज होनो जों मनिक